आं बङाइगावआव थानाय गंसे बिसाल मार्केट निफ्राय मोनसे स'फा सेत बायनानै लाबोदोंमोन गोबां मानसिफोरानो बे स'फा सेत खौ मोजां जिरायनो मोजां कम्फ'र्टेबोल कालार क्वालिटि बायदि बायदि होननानै मोजां मोजां बानसावनायजों लोगोसे आंबो गोसो गुदुं जानानै बे स'फा सेत खौ बङाइगावआव थानाय बिसाल मार्केट निफ्राय आं बे स'फा सेत खौ जिरोजा रां होनानै बायनानै लाबोदोंमोन नाथाय बे स'फा सेत आ गोबाव सम जोराखै बेयो से दाननि उनावनो गाज्रि जालांदोंमोन गोबां मानसिफोरानो बुंदोंमोन जे बे स'फा सेत आ मोजां जिरायनो कम्फ'र्टेबोल आरो सिट फोराबो मोजां गोबां बोसोर जोरो बिदिनो मोजां मोजां होननायलाय आं बिसोरनि बुंनाय लेखायै गोसो गुदुं जानानै बेसादा मोजांबा आंनोबोथ' नांखागौ आरो गोबां बोसोर जोरनायखौल' नांगौ बेखौ साननानै आंबो बे स'फा सेत खौ बङाइगावआव थानाय बिसाल मार्केट निफ्राय आं बे स'फा सेत खौ जिरोजा रां होनानै लाबोनाय जादोंमोन नाथाय बे स'फा सेत आ मोजां नङामोन बेयो से दान जानाय लोगो लोगोनो बे स'फा सेत आ गाज्रि जालांदोंमोन दा आंहा बेराद गोबां ल'स जाबाय गोबां जि रोजा रां लादोंमोन नाथाय आंनि आखाइआव इसेबां फैसा एभैलेबोल गैयामोन आं बे फैसाखौबो सासे लोगोनिफ्रायसो दाहार लानानै जिरोजा रां दाहार लानानै बे स'फा सेत खौ लायदोंमोन दा बे स'फा सेत आ मोजां नङामोन बेयो से दान जानाय लोगो लोगोनो बे स'फा सेत आ गाज्रि जादोंमोन आंहा गोबां ल'स जाबाय बेनिखायनो सियार फोरखौ सफा सियार फोरखौ फानोबा मोजां रोखोमै मोजां बानायनानै मोजां कम्फर्टेबोल मोजां क्वालिटि मोजां सिट बेफोरबायदि खालामनानै फानो मानो होनबा फैसा थाखाफोरा ओरैनो फैया बेनिखायनो आंहाथ' गोबां ल'स जाबाय गोबां मानसिफोरा मोजां मोजां बुंनाय लेखायै आंबो बे स'फा सेत खौ लायफ्लांबाय नाथाय बे स'फा सेत आ मोजां नङामोन बेयो से दान जानाय लोगो लोगोनो बायलांदोंमोन बेनिखायनो बे बिसाल मार्केट निफ्राय जि लाबोनाय स'फा सेत बेयो मोजां नङामोन आंहा रोजा रोजा फैसाया ओरैनो ल'स जाबाय